हैलो सर तुस ट्रैवल अजैंसी दा बोल्ला ने थुआढ़ी इक कंम्पलेन ऐ सर जेह्ड़ा थुआढ़ा जेह्ड़ा ड्राइवर ऐ अजैंसी बिच गै कम्म करदा ऐ असें उस्सी फोन करियै आखेआ हा कि असें सबेरै पत्नीटाप जाना हा ते आई जा गड्डी लेइयै पर अजें तक्कर ओह् आया नेईं ऐ ते में तुसें गी पुच्छना चाह्न्नां कि मिगी ओह्दा नंबर थ्होई सकदा हां राजेश नांऽ ऐ ओह्दा हा नंबर थ्होई सकदा मिगी हां सर पलीज थ्होड़ा हैल्प करी ओड़ो देई ओड़ो नंबर जां इक कम्म करो तुस दूआ कैब भेज्जी ओड़ो मेरे आस्तै सर बड़ी प्राब्लम फेस करा ने अस ठीक ऐ